हँ हम भौतिक पुस्तक पढ़ब बहुत पसन्द करै छिए भौतिक पुस्तकमे अनेक प्रकारके भूगोलके बारेमे अनेक भूगोलके हर जगहके धरतीके बारेमे बहुत सारा अनेक प्रकारके बात बताबै छिए जोकि बहुत जरूरी होइ छै भूगोल पढ़लासँ ज्ञान बढ़ै छै भूगोल धरतीके बारेमे ग्रामीण क्षेत्रके बारेमे ईसबके बारेमे बहुत किछु पता चले छै एहिके कारण भूगोल हमरा पढ़ऽमे बहुत अच्छा लगै छै एहिमे अनेक प्रकारके बात सिखावल जाइ छै समझावल जाइ छै ओ बहुत अच्छा होइ छै इलेक्ट्रॉनिक संस्करण रहल इलेक्ट्रॉनिक मतलब बिजली बिजलीसँ आजकल बहुत दुनिआमे बहुत सारा काम बिजलीसँ होइ छै तऽ ई कहल जाइ कि दुनिआ बिजलीपर ही चलि रहल हइ जइसेकि पानी पानी निकालैके लेल बिजलीके बेबस्था बॉल जलाबैके लेल बिजलीके बेबस्था पंखा ए सी कूलर हर चीज बिजलीपर ही चलै छै एहि खातिर बिजलीके कारण बहुत ज्यादा बहुत मात्रामे बिजलीके जरूरत हइ बिजली हर जगहपर हर कामके लेल बिजलीके ही जरूरत पड़ै छै एहि खातिर बिजली भी बहुत जरूरी हइ अब आएल ऑडिओ बुक ऑडिओ बुक मतलब होइ छै वॉइस रिकॉर्डिंङ्ग मतलब आवाजके रिकॉर्ड करना हम खुद क्लास करै जाइ छी हम अपन शिक्षकके आवाज खुद मोबाइलमे रिकॉर्ड करै छी हँ आगे दिक्कत पड़ल तऽ ओ रिकॉर्डिंङ्ग सुनिके आदमी पढ़ि सकै छै एहि खातिर ऑडिओ बुक वॉइस रिकॉर्डिंङ्ग कहै या फिर आवाजमे बाधा रिकॉर्ड करना कहै ओ बहुत जरूरी होइ छै बहुत अच्छा चीज होइ छै